अॼुकल्ह असां बैंक में न वञी करे इहे फार्म चैक स्लिप उन भरे करे असां इंटरनेट ते ई बैंकिंग जो सॼो कमु ट्रांजैक्शन कयूं था माण्हुनि खे पैसा ॾियूं था वठूं था घुरायूं था ऐं मां इन ऑनलाइन बैंकिंग में विश्वासु बि रखां थी ऐं मां हाणे बैंक में न वेंदी आहियां मुंहिंजो सॼो जेको कमु आहे ट्रांजैक्शन जो उहो ऑनलाइन ई थींदो आहे